हिकु बार असांजे स्कूल में प्रतियोगिता हुई उन में मां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो चित्र ठाहियो हुयो त उहो चित्र मुंहिंजो सभिनि खे इलाही वणियो हुयो और दैनिक भास्कर जे अख़बार में बि उहो छपियो हुयो असांजे स्कूल जे इलाही ॿारनि जो चित्र हुन में छपियो हुयो अलॻि अलॻि सभु विषय ठाता हुया कंहिं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो मां ठातो हुयो कंहिं जल ही जीवन जा हो ठातो हुयो इलाही सुठा चित्र सभिनी ठाता हुया ठा ठाहिया हुया त असांजे स्कूल सां नाले खां गॾु असांजा चित्र बि अ न्यूज़ पेपर में आया हुया